मैथिली भाषाके लेल पढ़ाइ नहि पढ़बै छै इसकुलमे पहिले सरकार मैथिली भाषाके लेल बहुत मान्यता देने छलै गऽ सब किछु कम पढ़ाइ पढ़बै हइ मैथिली भाषाके लेल इसकुलसबमे मैथिली भाषाके लेल सरकार बहुत अच्छा मान्यता छलै आगे महेके लेल चुनाब छलै मैथिली भाषाके लेल मान्यता ई सबके बहुत छलै आब वएहके लेल मानता किछु मैथिली भाषाके कम देल गेलै हन लोक किछु दै मानता नहि दै हइ मैथिली भाषा बहुत अच्छा छलै ओते लोक आगे मुहेके नहि मैथिली भाषामे नहि पढ़ा रहलखिन हन इसकुलमे पहिले मैथिली भाषा सुनयमे अच्छा लागै छलै बहुत नीक लागै छलै मैथिली भाषा इसकुले भेलै जेना बजारे भेलै केकरो से बाते चीत भेलै तऽ मैथिली भाषा किछु कम लोक बोलै हइ किछु कम बुझाइ हइ लेकिन पहिले बहुत नीक लागै छलै मैथिली भाषा देखयमे सुनयमे बहुत अच्छा लागै रहै दसगो लोक बैठै रहै तऽ जेना पहिलेके दिन लोकके रेडियो छलै लोकके पुराना पुराना लोक सब सुनय लेल बहुत ई सबके लेल चाहै छलै प्रसन्न करै रहै मैथिली भाषा बहुत अच्छा लागै रहै लोकके सुनयमे भाषो किछु पहिलुका लोक सऽ बहुत बुझै रहै सुनै छलै लोक चिक्कन लागै रहै मैथिली भाषा दरभंगा से शुरू छलै बहुत अच्छा नीक लागय छै